हेलौ आटसा मेदाम ना मा इउ एन एकाडेमि नि आं नै माने सासे रिपर्टारखौनो माने बुंनांगोन दाथ' माने मेट्रिकनि जाय माने फिथाय बेखौथ' नुनानै थांबाय दा बे बेलायाव माने नोंसोरनि स्कुलनि फारसे एसे सोंहरनो लुबैनायखाय माने सानदों आरो ओरैनो ओरैनो मेट्रिक होग्राफ्रा साबेसेमोन फालाय मोजाङानो जादों दा गथ'फोरनि बेलायाव नोंसोर सिगां माबायदि सानोमोन जे गथ'फ्रा बेबायदि पास जाथारगोन बेफोरबायदि माबा मोनसे साननाय दङमोन नामा जायफोरनाखि गथ'फ्रा माने थार्द डिभिसना निल जाहैबाय आरो ना ओरैनो ओमफ्राय बांसिन पार्सेन्ट मोननाय जौखोन्दो मोननाया बेसेबां थाहैखो दा ओरैनो गथ'फोरखौथ' नोंसोर बिदाय होखांबाय नामा दासिमाव माने नोंसोर गथ'फोरखौ बिदाय होखांबाय नामा माने बिदाय गा दा दासिमाव नोंसोर गथ'फोरखौ माने नोंसोरनि स्कुलनिफ्राय मानसिफोरखौ बरायनाय हाबाफारिजों बिदाय होखांबाय नामा दा बे समाव नोंसोर मेदाममोनहा गथ'फोरखौ माबा मोनसे सोंलु खालामदोंब्ला खालामदों नामा दा ओरैनो जोंनाव मोनसे मानि जों माने मिन्थियोदि सासे गथ'आ मेट्रिक पास जानाय माने मोनसे दर्जाखौ खेंब्लाहोनाय दा बे बेलायाव मेदाममोनहा गथ'फोरखौ माबा मोनसे साजेसन होनाया माबादि होहरदों दे आं माने बेखौनो माने गोसो जानानै माने जोंनि फारसेनिफ्राय माने सोंहरनाय थाबाय आरो ना दे मेदामनिसिम जायखुनजाया गोजोननाय थाबाय